ऐसे मैं बात करूँ तो हमारे भारत वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है जिसमें बहुत सा रे हमारे देश के स्वतंत्रता सैनानियों ने अपने जीवन का बलिदान एवं त्याग दिया है जिसके वजह से आज आ कर के हम इस समय पूर्णरू प से स्वतंत्र हैं और अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को करने मे स्वत त्रता हमें दी जाती है और हमें प्राप्त हो ती है स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहोत सा रे लोगों ने अपने जीवन का त्याग एवं बलिदान दिया था लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ कर के सिर्फ़ अपने देश एवं मातृ भु मि के लिए ही सदा ही लड़े है व स्वतंत्रता अपनी देश को दिलाया अगरचे हम बात करें तो आज भी हम ऐसे कुछ महान नेताओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन का त्याग कर के ही ही हमें स्वतं त्रता दिलाई जैसे कि महात्मा गांधी नेता सुभाष चंद्र जी बोस चंद्रशेखर आजाद वल्लभ भाई पटेल ऐसे कई सारे प्रमुख ने ता है जिन्होंने आज़ादी मे मुख्य भूमि का निभाई अगरचे यह ना होते तो शायद आज हम अपने इस स्वतंत्र भारत में मौजूद ना होते यह भारत देश आज भी किसी का ग़ुलाम हो ता भाह स्वतंत्रता की दौरान ऐसे कई सारे घटनाएं घटी जिस के वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा जैसे कि हम बात क रे तो जलियाँवाला बाग़ एक ऐसी घटना है जिसे याद करने पर आज भी हमा री आँखों में आँखों में आँसू भर जाते हैं एक ऐसी घटना थी जिस के बारे में सोचना ही काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है